हम खेती करै छियै टेम टेम पर हम बड़ा किसान नहि छियै हमरा की कहय छै छोट किसान छियै ओहि मऽ धान लगाबै छियै गेहूँ लगाबै छियै मक्कै लगाबै छियै मूँग लगाबै छियै छोट किसान छियै ओहिमे सब्जी उपजाबै छियै करैला उपजाबै छियै परवल भिण्डी आ कि कहै छै सजमनि झिङ्गा आ की कहै छै आओर अल्लू धानक खेती केना करै छियै ओहिमे टक्टर जाइ छै जोइत दै छै कदबा कय दै छै ओहि मे बिहीन लगै छै जौन लगै छै रोपै छै खाद लगै छै तब धान के खेती होइ छै गहूॅंम के गेहूँ के खेती करै छियै एक बेर जाकऽ जोइत दै छै दुबारा की करि जाकऽ छीट दै छै ओहि मे खाद दै छै पानी दै छै तब गहूॅंम के खेती करै छियै मूँग के खेती जाकऽ जोइत दै छै ओहिमे छींट दै छै मूँग के तब तौड़े छियै डँगबै छियै फटकै छियै तब रखै छियै तब खाइ छियै तरकारी खेत मे जाकऽ जोइत कऽ खेती मे लगै बिहीन दय छै फुलि जाइ छै बिहान भय कऽ जाइ छै ओकरा रोपै लऽ रोपि कऽ अलाम दै छै ओहि पर खाद पानि मारै छै तब ओ फड़ै छै तब तोड़ि कऽ खाइ छियै मोन होइ छै तऽ आदमियो के दै छियै बेचै छियै